हमरा सबके जे यऽ से बरसातके मौसम आओर एहि इलाकामे जे यऽ से जे पानिके मौसममे जेना कि भादव महीना भेल ओहि महीना अगर बरसात होइए तऽ ओहिमे भींगै नहि छी ओहि से बचाव करै छी चूँकि ओहि से जे यऽ से बुखार लगैए जादा ओ बोखार लगैए तऽ बहुत ओहिमे अन्न पानि खाना पीना सब त्याग दैया अच्छा नहि किछौ लगैए आ बहुत परेशान रहैए ओ अगर यदि ओ सर्दी जुखाम या बुखार आबि जाइए तऽ ओहिमे जे छै से हमरा सभहक काढ़ा पियै छी बाकसके पत्ता भेल तुलसीकेँ भेल कुर्थीके भेल ओहिमे घी डालिके एनाहिते लौंग आदि डालिके ई जे छै फेर छनका पियै छी छनको बढ़िऑं ई चीज यऽ दूध हल्दी दऽके पियै छी एहि सब से हमरा आरके बचाव करै छी यहए जे हमरा आरके एगो अथी तरीका भेल बचाव करैके बुझलिए